हम मधुबनीसँ बाजि रहल छी अहाँके जे कैब हम बुक केने रहि आओर अहाँसँ जे हमरा गप भेल रहै किरायाके ओइसँ बहुत बेसी पाइ अहाँके ड्राइवर माँगि रहल अछि तैं हम ड्राइवरके पाइ अहाँके नहि दअ रहल छी अहाँ डाइरेक्ट हमरासँ लअ सकै छी